हैल्लो हां जी भैया जी हैल्लो भैया भैया आलू किन्ने किल्लो ऐ ना नूं लाल चाहिदे नै लाल कि'यां ऐ पच्ची दी घट्ट लाइ लाओ थोह्ड़े ना मते लैने न मते लैने ऐ मते लैने न असैं ना ना घट्ट करो भैया और जान देओ थल्ले ओ मैं मते लैने न बड़े यार अच्छा म मैहंगी बेचा दी ऐ तुसें अच्छा ओ ओ और और टमाटर टमाटर कि'यां अच्छा ए चलो आलू करी ओड़ेओ आलू करी ओड़ो कोई हारे पंज किल्लो ना ना पंज किल्लो लेने हे ठीक ऐ बस और कुछ नी ना ना नेईं नेईं बस आलू गै आलू गै लैने मैं बाय